मूं मुंहिंजे वारनि लाइ तेल वरितो आहे नओ त उहो तेल यूज़ करण सां मुंहिजा वार झड़नि था इन जे करे नओ तेल जो यूज़ थींदो